हैलो हाँ हमको मेहंदी वगैराह की जानकारी चाहिए थी करवानी है एक्चुअली हाँ हाँ एक एक की करवाना है तो मेहंदी के लिए मतलब एक जने का कितने पैसे लगते हैं एक जने के हाथ वगैरह बनवाओ दुल्हन है

हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ तो पाँच जने और हैं लेडीज़ अलग से तो उनके मतलब अच्छा और हल्दी वगैरह के लिए हाँ हाँ हाँ नहीं खाना नहीं रहेगा उसमें हाँ अच्छा हाँ और उसके अलावा लाइटिंग वगैराह और अलग से लगवानी हो अपन को तो

हाँ फ्लावर वगैरह फ्लावर वगैरह लगवाने है अलग से तो हमारा घर तो अठारह चालीस का है लेकिन अपने को धर्मशाला में करवाना है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है अच्छा हाँ अच्छा ठीक है मैं पूछकर बताऊँगी फ़िर है ना ठीक है